दिक्खो जि'यां कि हून मिगी पुच्छा दे ओ कि अगर सामने आह्ले बंदे गी डोगरी निं औंदी ऐ और मिगी सिर्फ डोगरी औंदी ऐ ते में उस्सी अपनी गल्ल कि'यां समझानी ते पैह्ली गल्ल ते एह् ऐ कि डोगरी जेह्ड़ी साढ़ी भाशा ऐ ओह् इन्नी असान ऐ और एह् लगभग कोई बी होग दु साढ़े देश दे किसी बी कोने दा बंदा होग उस्सी समझ आई गै जानी ऐ जे फ्ही बी नेईं औंदी ऐ ते फ्ही असें उस्सी इशारे कन्नै जां ओह् उस्सी पुच्छियै कि ओह् उस्सी केह्ड़ी भाशा समझ औंदी ऐ जां जि'यां की डोगरी जेह्ड़ी ऐ ओह् हिंदी ते पंजाबी दा मिक्स ऐ फ्ही असें उस्सी उ'दे कन्नै मिक्स मुक्स करियै उस्सी समझाने दी कोशिश करगे कि हां ओह् कि'यां समझदा वैसे ते में जि'यां पैह्लें आखेआ कि डोगरी इन्नी मुश्किल है ई नेईं ऐ कि इस्सी कुसै गी समझ निं आवै बट अगर कुसै गी नेईं आ दी ऐ ते थोह्ड़ी हिंदी थोह्ड़ी पंजाबी थोह्ड़ी डोगरी एह् सारें दा इ'नें गी मिक्स करियै असीं उस्सी समझाने दी कोशिश करनी ऐ नेईं बी समझदा फ्ही इ'यै आप्शन बचदा कि अस उस्सी कोई इशारे अशूरे करियै कि हां दस्स भाई तूं केह् आखना चाह्न्ना जां में तुगी एह् आखा दा आं जि'यां कि केईं बारी होंदा असीं कुसै गूंगे जां बैह्ऱे कन्नै गल्ल करने होन्ने आं गूंगा ते चलो सुनी लैंदा पर ओह् बोल्ली निं पांदा पर फ्ही साह्नू उ'दी भाशा समझने पौंदी ऐ बैह्रा साढ़ी सुनी निं सकदा असें उस्सी बी गल्ल समझानी होंदी ऐ ते एह् चीज होंदी ऐ कि फ्ही अस उस्सी इशारे कन्नै समझान्ने होन्ने किश ओह् इशारे करदा तां जे अस समझी गे कि केह् चला दा ते इ'यां गै होई जाना ऐ